हाँ हैलो प्रणाम सर हाँ कहना है कि हम तो सर नालंदा से आए हैं सर हमको घूमना है झारखंड घूमना है हमको सर जी सर तो आप हमको फेमस फेमस जगह बता सकते हैं और घुमा सकते हैं हाँ तो हमको घूमना है सर हम जी जी जी हाँ हाँ जी जी जी जी तो यह फेमस फेमस जी सर सब हम कुल सत्तर घूमना है पूरा झारखंड घूमना है सर हाँ पूरा झारखंड घूमना है सर ठीक कितना पैसा लगेगा सर पाँच हज़ार लगेगा ठीक है सर कोई बात नहीं है हम देंगे सर घुमा दीजिएगा ना यह कब कब कब आ रहे हैं सर हम आपके पास

सर तो हम पाँच आदमी से हैं कितना पैसा लीजिएगा दस हज़ार लगेगा सर कुछ कम नहीं हो सकता है

हाँ ठीक है सर तो कब मिलें आपसे कल ठीक है कितना टाइम कितना छमा कब मिलें आपसे बारह बजे ठीक है सर ओके कुछ लाना भी होगा साथ में सर ठीक चलिए ठीक है कार कैसा होगा ए सी वाली या नॉन ए सी ए सी वाला चलिए ठीक है सर ठीक है देख लीजिएगा सर उसी में पाँच आदमी हैं कुछ कम बेसी करके देख लीजिएगा है ना ठीक ठीक है ठीक है चलिए और रूम वूम मिल जाएगा ना रेंट पर और चलिए ठीक है आप आप उस एरिया के हाँ जी जी चलिए जी जी जी जी जी जी तो आप ज़रूर भी वह कर दीजिएगा बुकिंग आप तो उधर के हैं लोकल है तो आपको मालूम होगा ना सब कहाँ पर क्या है चलिए ठीक है सर ठीक है धन्य प्रणाम प्रणाम ठीक है सर तो रखते हैं धन्यवाद